تو ہم پہنچ گئے اپنے مقام پر پان سو پچہتر روپے بن رہے ہیں بھائی بتائیے کیسے ادائیگی کروں کیونکہ میرے پاس کیش نہیں ہے میں صرف یو پی آئی کر سکتا ہوں اس وقت تو آپ مجھے بتائیے کہ پے ٹی ایم نمبر کیا ہے آپ کا یا کیو آر کوڈ دے دیجیے مجھے لیجیے ہو گئی آپ کی پیمنٹ چلتے ہیں خدا حافظ